ہیلو السلام علیکم جی مشیر صاحب بول رہے ہیں جی سر وہ اس مہینہ کے پچیس تاریخ کو مجھے بیرون جانا تھا جی تو کچھ کاغذ کی ضرورت پڑ رہی ہے اس میں جی جی ویزا بنوانا ہے جی پاسپورٹ بھی بنوانا ہے جی جی وہیں داخلہ لیں گے جی سر میرا جنم پتری کا کام پر رہا ہے جی وہ پین کارڈ بنوانے کے لیے جنم پتری کی بہت ضرورت ہے جی جی اور وہ مارکشیٹ بھی مجھے چاہیے جی ہاں ہاں سی ایل سی بھی جی تو کتنے تاریخ کو آئے ہم نہیں سر اس سے پہلے کروا دیجیے پچیس کو تو جا ہی رہا ہوں جی ہاں وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے پین کارڈ بہت سخت ضرورت ہے جی تو کتنے بجے آئیں گیارہ بجے ٹھیک ہے میں گیارہ بجے آ جاؤ گا جی مجھے جنم پتری دے دیجیے گا بڑی مہربانی ہوگی جی سر جی سر میں آ رہا ہوں جی میں گیارہ بجے آ جاؤں گا ٹھیک ہے میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے السّلام علیکم